जोंन क'क्राझार जिल्लायाव दा जोंनि आबाद मावग्राफ्रा मावनाया जाहैबाय जोङो दा आह जेरै माइ आह माइ गायो आरो गय बागान गायो जेरै खान्थाल थाइजौ जेनेबा जोङो माइनिफ्राय जों गोबां खामायनो हायो जेनेबा गायनानै आमफ्राय जोङो दा गय फान्नानै गय गायनानै फान्ननै रां खामायनो हायो गायनायजोंनो जोङो गावनि होमबा थांनानै थानायनि राहाखौ माने जोङो जोंनि माइ फान्नानो रां मोनो गय फान्नानै रां मोनो जेरै खान्थाल थाइजौ फान्नानै रां मोनो बिदिनो गोबां खामायनो हायो आरो जोङो गय माइ बिदिनो फिफां थिफां गायनानै जेरै गामबारि सामबारि गायनानै बाबो जोङो फिफां थिफां गायनानै खामायनो हायो जेरै आह न' सेर सेराव फिफां दानफायनानै जों गय बागानबो खालायनो हायो बेबायदिनो गुबुन फिफांफोरनिफ्राय दा गयाव बांसिन लाभ मोनो